हॅलो हय अय हय अय तुमी कोण उलयता आ सांगात आसा बरी हय अय आमची आसा कांदे आसा बटाट आसा चिटकी मिटकी वाल पापडी कॅबेज डब्बू मिर्ची आसा सगली भाजी आसा आमचे कडे अय अय अय घालता भेंडे आतां आसा अंयशीं रुपयान किलो चिटकी मिटकी अय चिटकी मिटकी पन्नास रुपया वाल पापडी शंबर कांदे कांदे सत्तर तुमकां खंयची भाजी जाय अय अ हय म्हारग जालां न्ही किद्या पय आमची ती भाजी हांगची न्ही बेळगांवच्यान येता मा बेळगांवच्यान येता ती अ ना पूण ते सगलेत आतां तुक खबर आसा सगलेत अशें जायना न्ही पय आतां पावस पडटा मदीं तुका गर्मी जाता यें आता कुसता भाजी माय थंयंचान पावत म्हळ्ळ्या ती मागी हें आता म्हणटा आमच्या आंगार येत्लें तें माय आमी पयश फारीक करचे पडटा म्हूण तें आमकां पयशे चड घालचे पडटा न्ही टॅक्स बी आसता म्हणटगीर अय म्हण तुका खंयची भाजी जाय ना माय तुका जाय आल्या माश्शे हांव कमी करूं शकत न्ही किद्या म्हाजी पयश म्हाजे वत्ले न्ही किद्या म्हाका कमिशन मेळचें ना चड तेक लागून आत तुका कितले किलो जाय तुका आतां कितलो हय तूं सांग तुका कितले किलो जाय

सांग मागी तूं व्हरपाक येता का हांव तुका आमी डॅल डिलेवरी बी करतात गो घरा कडेन दिता हाडून अय आ आ बरें बरें आमी येवूं शकतात गो तुका जाय तशें ते एक वरा भितर हांव पावूं शकता तुमचे घरा कडे हा तुमकां आतां कितली कितली किलो जाय अय चलत

ह आसा आसा आ आ सु आ बरें म्हाका एक सांगां तुमी तुमचे एड्रॅस खंय पडटा ऑ हॉय मुळामळ शेलडें न्ही आं तशें जाल्यार हांव तुमकां डिलेवरी करता आनी तुमी तुमी आमची पयशे काडून दोवरात तुमी एत्ते सांगल् ते हांव तुमकां सगले धाडून दिता ऑय आ बरें तर आ बरें तर आ बरें आ बाय आ बाय थँक्यू